आमच्या गोंयांत वेग वेगळ्या पद्दतींनी शिकयता आनी आमच्या भुरग्यांक स्कुलांत वेगळे वेगळे करिकुलम एक्टिविटीज आसतात चलयांक आनी चलयेंक वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टिविटीज आसतात जशें की चलयांक कबड्डी शिवण कराटे डांस गायन आनी किर्तन आनी चल्यांक तशें क्रिकेट फुटबॉल स्विमिंग तबला आर्थी आनी रांदपाक शिकयता आमचे शाळेंत आमची टिचरी भुरग्यांक केन्ना मतभेद करना